हेलो हेलो बोल

ठीक हइ हँ हँ अहाँके बच्चा बहुत तेज हइ ठीके हइ सबकिछु करैमे सबचीजमे तेजे हइ बच्चा आओर सबकिछु बढ़िए हइ बच्चाके हँ सबकिछु ठीक हइ बोलै उलैमे भी ठीक हइ बच्चा सबकिछु सिखैओमे ठीक हइ जल्दी मतलब कैचो करै छै सबकिछु ठीक सिखबो करै छै आओर जल्दी समझबो करै छै हर चीजके बच्चा

सबकिछु बढ़िआँसँ सिखबो करै छै आओर सबकिछु ठीके बढ़िआँ हइ बच्चासबमे मतलब

ओ तऽ करबे करतै बच्चासब विकास जब सिखेबे करबै सबकिछु बढ़िआँसँ सब ठीकसँ तब हेबे करतै विकास हँ ठीक छै तऽ बच्चासब ठीके हइ आओर अब आगे हम सिखेबे करबै सबकिछु आओर आगे ओकरा आओर आगे तक बढ़ेबे करबै हम सबकिछु

हँ बच्चासबके लेल हम बहुत काम कऽ रहल छी

ठीक हइ तऽ